हमरा पेंटिंगकेँ बड्ड शौख रहए तऽ शुरूमे मतलब सोचलियै कि सीख लेब एना करब ओना करब लेकिन विशेष किछु नहि कयल भेल चूँकि धियापुतासभ जल्दी जल्दी भऽ गेल छोट छोट धियापुता रहए पहिलका परिवेश किछु दोसर ढङ्गके रहै कि मतलब पुतहु छी तऽ सारा जवाबदेही अहीँके अइ कियो एलखिन तऽ एक कप चाहो अहीँ बनाके दियौन घरके पूरा जवाबदेही सासु ससुर बाल बच्चासभ चीज अपना ऊपर रहए तऽ हमरा बहुत नहि कयल भेल जे दू चारि दसटा पोस्टर बनेलियै ओहिमे दू तीनटा पोस्टर हमर अपने लोक घरके लोक हमर भतीजी जेनाकि एगो पोस्टर यू एस ए लऽ कऽ चलि गेलथि तऽ हुनका ओतय फ्रेमिंग करा कऽ धयल छनि एकटा पोस्टर आओर दिल्लीमे धयल अइ दू टा पोस्टर फ्रेमिंग करा कऽ जे लऽ गेलथि सबन्धीसभ हुनके ओतय अइ हमरा ओतय जे पोस्टर रहय ओ तऽ आब खराब भऽ गेल अछि चूँकि रख रखाव नहि भेलै बढ़िआँसँ तऽ ताहि दुआरे कोनो चीजकेँ अगर मानि लिअ एहन राखैत छी शौख तऽ ओहिके लेल ओहि हिसाबसँ तैआरियो राखक चाही लाइटली नहि लेबाक चाही कियाकि ईसभ चीज बहुत मेहनतिकेँ होइत छै आओर बहुत मतलब फोकसके होइत छै चूँकि एकाग्रतासँ करैत छलियै तखने ओ देखनगर छलैए सभकेँ नीक लगलै देखयमे तऽ ओकर महत्त्व हम नहि देलियै तऽ हमरा लगमे नहि अइ आब सबूत